शिक्षणा विशीं सांगपाचें म्हळ्यार खूब मजेशीर अशी गम्मत आहा हांव आनी म्हाजे जे आमी लॉवर के जी टू तिसरी मेरेनचें जें शिक्षण आसा तें म्हाजें गोंयान जाल्लें आहा न्यानपसैरव विध्यालयांत ताचे उपरांत मागीर कांयी कारणास्तो म्हाका भायर म्हणजे मुंबय वच्चें पडलें थंयसर म्हाजी एका दिसाची सुद्दां शाळा आसा आर्यन हाय स्कूल म्हणून थंय एक दीस हांवें थंय आर्यन हायस्कूल म्हणून थंय काडला मागीर गिरगांवान चिकित्सक शिरोडकर हाय स्कूल म्हुणू हा थंयसर म्हाजें चवथी ते सातवी परयंतचे शिक्षण हा तें गिरगांवान जालें मागीर आठवी आनी णव्वी दोन वर्साचें जें शिक्षण हा तें ठाण्या डॉ बेडेकर हाय स्कूल जें आहा थंयसर जालें आनी मागीर ताच्या नंतर मागीर परत पुना गोंयांन येवप म्हणजे णव्वी आनी धाव्वी ह्यें जें शिक्षण हा तें म्हाजें गोंयांन जालें जनता हाय स्कुलान मागीर अकरावी आनी बारावी पुरशोत्तम वालोरकर हायर सॅकेणडरी म्हापसा खोर्ले हांगा सर ताच्या उपरांत मागीर हांवें पदवीक एडमिशन घेतलें तें सॅण्ट झेवियर कॉलेज पदवी परत शिक्षण थंयसर जाल्लें ताच्या उपरांत मागीर फुडलें पोस्ट ग्रेजुएट जें आसा हांवें गोवा युनिवरसिटीन केलें आनी आतां हांव फुडें बी एड करतां आनी बी एड चें शिक्षण जें आहा तें हांव मुंबय युनिवरसिटी सरल्ली जी कॉलेज आहा डॉ प्रमोद रविद्रनाथ द्रोही अध्ययापन म्हाविध्यालय साळगांव कुडाळ जी आसा थंयसर हांव करतां आनी एकूण एकूण जर शिक्षण पयलें जाल्यार सगळें शिक्षण जाले उपरांत म्हाका शिकोवपाचे लायणीन म्हणळ्यार टिचींग फिलडान यवपाचें आसा सो नॅट सॅटाची तयारी चालू आसा आतां पळोवया कशें किरें जाता तें एकंदरीत म्हाजो सगळो जो कॉल म्हणजे म्हाजे जें आमी प्रोफॅशन जें म्हणटा किंवा ऑकुपॅशन जें आसा तें एक शिक्षक म्हणून शिक्षकी पेशाचें आसा तें आतां खंय मेरेन फल दुरूक जाता तें आतां आमी पळोवया